ٹیکنالوجی کا آنے سے ہم کو بہت ساری جانکاری ملی جو ہم کو نہیں پتہ تھا پورے پرانے ٹائم سے ہم تب کسی سے پوچھتے تھے یا کوئی بتاتا تو ٹھیک تھا نہیں تو ہم ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کسی سے پوچھنا پڑتا تھا کسی کو جانکاری ہوتا تھا تو بتا دیتا تھا جس کو نہیں پتہ رہتا تھا وہ نہیں بتا پاتا تھا اب ہم کو ٹیکنالوجی کا آیا تو ہم کو بہت زندگی بہترین بنا دیا ہم کو جو چیز نہیں پتہ تھا ہم کو ہر چیزیں پتہ چل گیا ہم ہمیں ہر چیز کی معلوم ہو گیا ہم کو جو نہیں پتہ رہتا تھا یوٹیوب پہ گوگل پہ ہر چیز پہ سرچ کرتے ہم کو پتہ چل جاتا ہے یہ سب سے بڑا تو یہی مطلب انسان کی خوشی ہوتی ہے کہ انسان جو نہیں جانتا اس سے پوچھتے تو پہلے پوچھتے تھے تو اتنا یہی مطلب تسلی نہیں ہوتا تھا اب جو ہے نا ہم کو موبائل آ گیا یوٹوب ہر چیز پہ ہم سرچ کرتے ہیں تو آ جاتا ہے ہم کو بہت اچھا زندگی بہترین بنا دیا ہے ٹیکنالوجی کا آنے سے ہم کو ہم کو زیادہ خوشی ملتی ہے جو چیز ہم کو پتہ نہیں رہتا ہم کو بھی پتہ چلنا چاہیے ہم اتنا خوش ہیں نا کہ ہم ہی جانتے ہیں اللہ مطلب ہم سب کو خوشی ملنا چاہیے جس کو نہیں پتہ رہتا ہے تو وہ بھی سرچ کرتا ہے اب سب کو پتا چلا جاتا ہے اسی لیے ٹیکنالوجی کا آنے سے ہم بہت خوش ہیں اسی لیے سب کو آنا چاہیے ہم کو نہیں پتہ تھا تو پہلے ہم کسی سے پوچھتے تھے نہیں پوچھتے تھے تو اب کیا کرتے اب اب جو ہے نا ٹیکنالوجی کا آیا تو ہم کو بہت زیادہ خوشی ملی اب ہم ہر چیز سرچ کرتے ہیں ہم جان لیتے ہیں